हलो ओला मां त ॻाल्हायो मां नेहा थी ॻाल्हायां कैब बुक कई हुई हिक कलाक खां ॾाढो टाइम थी वियो आहे कैब ड्राइवर फ़ोन बि नथो खणे ख़ाली हिकु मैसिज कयो अथईं फ़ोन ते पंद्रहं मिंट पहिरों कंस्ट्रकशन जी वज़ह सां मां ॿिए रस्ते खां थो अचां मूंखे ॾाढी लेट थी वई आहे मुंहिंजी पिकअप लोकेशन रामनगर आहे मूंखे वेसू पोहचणो आहे पंजे वजे मां बुक कई हुई कैब छह थिया आहिनि हाणे कोई जवाबु नथो ॾिए कैब ड्राइवर हाणे घणी खे घणी घणी देरि लॻंदी मूंखे ॿुधाए छॾियो न त मां ॿी कैब बुक करे छॾियां छोकी मूंखे जाम मना जाम देरि थी वई आहे हाणे मां बीह नथी बीह न सघंदमि भले ॿियो रस्तो खयों अथईं कंस्ट्रक्शन जी वज़ह सां पर मुंहिंजो फ़ोन बि नथो खणे कैब ड्राइवर मूंखे जल्दी ॿुधायो पंजे मिंटे में केतिरी देरि अञा लॻंदी कैब ड्राइवर खे मां न बीह सघंदमि मुंहिंजी लोकेशन वेसू आहे ऐं मुंहिंजो फ़ोन नंबर नव पंज छह ज़ीरो ज़ीरो हिक न अठ ज़ीरो सत आहे मूंखे जल्दी फ़ोन करे ॿुधायो घणी देरि लॻंदी अञा